हाँ गावके इसकुलमे जे छै ना अभी शौचालय तऽ ठीक छौ आओर भोजन भी ठीक छौ आओरो किताब तऽ अभीसँ ओते तऽ पता नहि छौ लेकिन शायद अभी नहि दै छौ किताब तिताब खरीदल पड़ै छौ किताब किताबके प्रॉब्लम छौ तऽ थोड़ा आरो भोजन दै छौ भोजन भी दै छौ खाइ लए सरकारी इसकुलमे गाँवके इसकुलमे आओरो पराठा आओर चा चाइ होतै ने छौ शौचालय तऽ नीक छौ बट ओते नीक नहि छौ मतलब फिफ्टीपर पचास परसेन्ट छौ अच्छा